ओ दख'ना नायनोमोन ओम सिंगोल खौनो देखायग्रोदो नामा बेसेबां बेसेबांनि दङ सिंगोला माबादि माबादि ओ गोदानाव दिनै फैनाय बे दानायनिखौनो देखायग्रोदो मा बेसेबां बेसेबां आगरफ्रा माबायदि माबायदि दं

औ मोजां नुदोंथ' आमफ्राय बेफोरलाय आगर गैयै प्लेनालाय औ औ ओमफ्राय कालारा इसे ब्लु फोर गैया नामा माने येल्ल' गोजा जोबसो बांसिन अ ओम ओम अ दे अ ने ओम र' बेखौ सेट खामनानै लानोसै उनावहाय नायना मिलायनानै अबे मिलायो नैबे आगर गैयिखौ प्लेन खौ मोनसे लानोसै लकेल औ औ अ बैखौ हरलाय बैखौ माबा पिंक कालार खौ ओम ओम बे ब्लु जों पिंक जोंखौनो लानोसै दे मोनसे दखनाखौ गांसे ओमफ्राय जोमग्राखौ गांसे ओमफ्राय पातफ्रावलाय बेसेबां बेसेबां दामा पातआ पातआ

मिक्स नामा बेयो मिक्स सो नामा सेट जागोन नामा सेट सो जागोन ना बेथ' सिंगोल मोना ना अ दे होम्बालाय बेखौ उनाव लांफैसै बेखौनो जाथ'सिगोन दां अ नोंखौ बेसिबां